मां पंहिंजे बाग़ में अलॻि अलॻि वण ॿूटा पोखिया आहिनि जंहिंमें नागवण धुलन वण पीपल जो वण पीपल जो वण इन करे छाकाणि त चोवीह कलाक ऑक्सीजन ॾींदो आहे हिन खां सवाइ अलॻि अलॻि गुलनि ऐं फलनि जा पिण वण लॻाया आहिनि बाज़ार में अलॻि अलॻि वण ॿूटा गोॾींदो रहंदो आहियां जीअं त मूंखे ख़बर पए त कहिड़े नमूने जा वण ऐं पर्यावरण खे बचाइण लाइ कहिड़ा सुठा आहिनि उहे मां ॻोल्हे करे ऐं मुंहिंजे बाग़ में लॻाईंदो आहियां ऐं उन्हनि जी हर रोज़ु देखरेख रखंदो आहियां ख़ासि करे जेके ऑक्सीजन ॾियनि उन्हनि जो ख़ासि ध्यानु रखंदो आहियां